हमारे राजस्थान के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बहुत अच्छे से मनाते हैं राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत में बहुत त्यौहार मेला पहनावे की परंपरा द्वारा मनाते हैं हमारे राजस्थान में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे हमारे क्षेत्र में श्री महावर जी का मेला करौली में केला देवी का मेला और जैसलमेर में ऊंटो का मेला अजमेर में पशुओं का और हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला अजमेर में पशुओं का और हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है और कई मेले बहुत अत्यधिक मात्रा में मनाए जाते हैं और अत्यधिक प्रसिद्ध हैं जो कि बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं इन मेलों में कई क्षेत्रों से लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और हमारे यहाँ पर गणगौर काफ़ी अच्छे से और प्रसन्नता पूर्वक मनाई जाती है इस तरह हमारे राजस्थान में अपनी सांस्कृतिक विरासत को लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं